چند سرکاری بینک کی تدابیر جو شہریوں کے لیے بینک کو آسان بنانے کا حصہ ہے وہ مندرجہ ذیل ہے جنوبی ایشیائی ملکوں کے لیے گرامین بینک یہ اسکیم بنیادی طور پر دیہاتی خصوصاً جنوبی ایشیا ملکوں کے لوگوں کو بینک کی خدمات تک رسائی فراہم کرنے کے لیے ہے پرائم منڈنب یوجنا اس اسکیم کے تحت صارفین کو صرف ایک بینک حساب کھولنے کی سہولت دی جاتی ہے جو بینک کے ذریعے نقدی منصوبوں اور بیموں کا حصول فراہم کرتے ہیں بینکوں کی مشینوں کی نشریات اس اسکیم کے تحت بینکوں کو اپنے خدمات کو بہتر بنانے اور صارفین کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے تدابیر اخذ کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے بینک کی قرضوں کی تشہیر اس اسکیم کے تحت بینکوں کی طرف سے دیے گیے قرضوں کی تشہیر کے ذریعے زیر گزرانے کے قرضوں کی منظوری دی جاتی ہے تاکہ زیر گزرانے کے قوت میں اضافہ کیا جا سکے مدد میں بڑھو

یہ تدابیر شہریوں کو بینکنگ کے فوائد سے نوازنے اور ان کی مالی سرگرمیوں کو آسانی سے انجام دینے میں مدد کرتے ہیں